मूंखे त गाना ॻाइण ॾाढो पसंदि आहे हुनमें केसिओ दुहिलु झीझंणा हुजणु घुरिजे जंहिं सां भॼन ॻाइण में आनंदु ईंदो आहे पर सभु अगरि न हुजनि त सभिनी खां ज़रूरी दुहिलु आहे जेसीं ताईं दुहिलु न वञंदो आहे तेसीं ताईं भॼनु ॻाइण जो मज़ो न आहे दुहिल जी ताल थाप ते ई भॼन जो आनंदु ईंदो आहे